ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनका बहुत प्रचार प्रसार किया गया था और जिसे लोगों ने ज़ोर दे दे कर पढ़ने के लिए भी कहा था मुझे तो ऐसी वैसे अच्छे से नहीं याद लेकिन एक किताब ऐसी थी जिसमें एक कैप्टन और एक समुद्री जहाज़ के बारे में बताया गया था वह मुझे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई और मुझे उसकी कहानी भी अच्छे तरीके से नहीं याद है थोड़ी बहुत याद है क्योंकि मैंने यह किताब बहुत समय पहले पढ़ी थी इसलिए मैं उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे पा रही हूँ वैसे वह मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि वह कैप्टन उसमें ज़्यादातर चोरियाँ करता था